जय झूलेलाल मां मुखे रोटिनि ठाहिण जो ॾाढो शौक़ु आहे मां तरह तरह जूं रोटियूं ठाहींदी आहियां मां यूट्यूब चैनल मां ॾिसी करे पंहिंजे ॿारनि खे पंहिंजे ससु सहुरे खे पंहिंजे मुड़स खे ऐं मुंहिंजे घणे ई रिलेटिव खे मां रोटियूं यूट्यूब सां ॾिसी ॾिसी करे ठाहींदी आहियां उते यूट्यूब में हिकिड़ो संजीव कपूर आहे गुजराती बैन आहे उहे ॾाढियूं सुठियूं सुठियूं रोटियूं ठाहींदा आहिनि मूंखे उन्हनि जे ठाहिण जो तरीक़ो ॾाढो वणंदो आहे उहे कीअं कीअं ठाहींदा आहिनि हुननि खे ॾिसी ॾिसी करे मां बि ठाहींदी आहियां मुंहिंजा ॿार जीअं ॿाहिरि जो न खाईंदा पंहिंजे घर में ई हेल्दी नमूने उन्हनि खे सभु कुझु ठाहे ॾिया इन करे मां यूट्यूब सां ॾिसी करे उन्हनि खे अगरि पास्ता खपे पिज़ा खपे बर्गर खपे या मोमोज़ खपे मां इहे उन्हनि खे पंहिंजे यूट्यूब सां ॾिसी करे पंहिंजे हथनि सां भाॼियूं वठी करे कटे करे धोई करे उनखे पंहिंजे हथ सां ठाहे ॾींदी आहियां उहो बाज़ारि मां त ॿार वठी था अचनि पर उहा हेल्थ लाइ सफ़ा बेकार आहिनि उन सां ॿार बीमार था पवनि उन में केतिरा ई जीवड़ा त हुजनि केड़ा कहिड़ा किना पाणीअ त यूज़ कनि अॼुकल्ह ॿारनि खे त इहे ई शयूं खपनि त मां यूट्यूब सां ॾिसी करे पंहिंजे हथ सां पंहिंजे साफ़ हथनि सां ठाहे करे उन्हनि खे खाराईंदी आहियां उन्हनि खे ॾाढो पसंदि ईंदो आहे ऐं मां पंहिंजे ससु सहुरे खे बि कॾहिं काई अहिड़ी शइ खपंदी अथनि या कुझु मिठो खाइण ते दिलि थींदी अथनि त मां यूट्यूब ते ॾिसंदी आहियां काई मिठाई विठाई सुठी हुजे सिंगड़नि जी हुजे या काई माए जी मिठाई हुजे त यूट्यूब ते ॾिसी करे मां पंहिंजे अ ससु सोहरनि खे वॾनि खे मिठाई ठाहे करे घर में ई खाराईंदी आहियां मूंखे यूट्यूब चैनल ॾाढो वणंदो आहे ऐं मुंहिंजे ॿारनि खे बि जॾहिं खां ठाहिणु शुरू कयो आहे त मुंहिंजे हथ जी रोटी ॾाढी वणंदी आहे